हेल' आङो उन्दै समनि खोथाखौ दिनै आङो बुंफोरथिनानै लानाय जानोसै मानो होनोब्ला आङो गोदो उन्दै समाव गोबां बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो फरायबोबाय बिदिनो गेलेनाय समाव गेलेबाय बिदिनो जोङो उन्दै समाव फरायनायजों लोगोसेनो स्कुलाव खेला गेलेनाय बिदिनो बारनाय बिदिनो एसे एनै मोसानायफोरखौ सोलोंगासिनो थायोमोन बिजों लोगोसेनो दिनै उन्दै समजों लोगोसेनो जोंनि खाथि खालायाव गोबां दैमा दैसा दङखाय बे दैमा दैसाफ्रावबो आङो गोबां लोगोफोरजों गेलेहैयोमोन दुगैहैयोमोन बिदिनो गथ' समाव नोङो बुजिस'नो हाया मालाबा बाला अन्थायफोरजों फिथा सावनाय गेलेलायोमोन जोङो बिदिनो खाबादि गेलेयोमोन बेबायदिनो लोगोफोरजों गोबां जायगायाव बेरायहैयोमोन बिदिनो जेब्ला उखैनाय सम होमब्ला न'आव फैनानै जोङो जानाय लोंनायफोरखौ जायोमोन बेबायदिनो देरनानै आङो जेब्ला फाइभ सिक्स फरायो होमब्ला आंनो फरायनायखौ मोजां गोसो होनानै फरायलांदोंमोन नाथाय समनि खोथा मालाबा समाव जोंहा दुखुनि समबो जादोंमोन न'खराव गोबां दुखु खस्थजों सोलिनानैब्लाबो आङो फरायनायफोरखौ नाजा बोदोंमोन नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै मोजां जाबोदों आरो बिमा बिफानि अन्नायजों आङो मोजां फरायनो हादोंमोन गेलेनाय सम बादायलायनाय सम आरो बेबायदिनो फरायनाय समाव आं टाइम बायदि टाइम फरायोमोन लिरोमोन बेजों लोगोसेनो दिनै बयनिबो अननाय मोननानै आङो जेब्लायबो जानाय लोंनायाव आंखाल गैयामोन बबेबा समाव आङो इस्कुलाव थांनो बायोमोन बबेबा समाव आङो सोरजोंबा बेरायहैनो लुबैयोमोन बेखौबो आङो मोजां बेरायनो मोनदों गेलेनो मोनदों नाथाय मानो होनोब्ला गथ' समाव बयबो गेलेनाय फरायनायखौ मोजां मोनखायो बेजों लोगोसे देरै लावै आं दिनै एसे गाव गावनि फरायनायखौ मोजां फरायबोनानै दिनैसिम एसे मानसि जाबोदों दा बेखौनो आङो

उन्दै समनि गेलेनायखौ आङो दिनै बेयावनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय